हमारे पर बिजली पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तीन तीन चार चार घंटे के लिए बिजली जाती थी रात को चली गई कभी दिन में चली गई पहले तो बहुत ही ज़्यादा बिजली की कटौती होती थी आज से तीन साल पहले की बात है कि चार साल पहले की बात है तो ब्रिजली मतलब बिजली की बहुत कटौती होती थी बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या होता था पानी की भी दिक्कत आती थी और बाहर से पानी लाना पड़ता था अब तो इतनी सुविधाएँ हो गई है अब तो बिलकुल बिजली की कटौती होती नहीं है अब तो बिलकुल बिजली पानी समय समय पर पानी आ रहा समय समय पर बिजली दे रहे हैं कभी दो चार मिनट के लिए बीच में कोई फॉल्ट वगैरह हो गया तो चली गई नहीं तो अब बिजली नहीं जाती बिजली के लिए तो मतलब इतनी सुविधा कर दी है अब जैसे अगर बिजली है तो वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और गीजर लगा सकते हैं बाथरूम में और कई बिजली की सुविधाएँ हैं जैसे बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आती है रात को बैठ के हॉमवर्क करना है बच्चों को वर्क करना है आजकल तो सारे ही होमवर्क मिल रहे हैं कंप्यूटर पर भी आधी जॉब मतलब घर पर ही हो रही है सब हाँ कोरोना से लेकर अभी तक घर पर ही वर्क वर्क जाओ जॉब चल रही है तो इसके कारण बिजली तो मतलब बहुत ही अब बिलकुल कटती ही नहीं है और इससे हमें बहुत ख़ुशी मिलती है बिजली नहीं कटती है तो कम से कम गाँव वालों को भी सुविधा है पहले क्या होता था गाँव में बिजली नहीं होती थी शहरों में आ जाती थी इस लाइन में होती थी तो उस लाइन में नहीं होती थी अब तो हर गाँव गाँव में छोटे से छोटे गाँव में बिजली है और इसलिए ना अब बिजली के कारण चोरों की भी खपत कम और चोर भी नहीं आते हैं पहले क्या लाइट ही नहीं रहती थी तो चोर भी खूब आया करते थे खूब माराधारी होती थी डाके डालते थे लोग और अब क्या है अब चोरों से भी लोग बत बच गए हैं अब न कोई चोर आते हैं क्योंकि लाइटें जलती रहती है तो चोर कहाँ से आएँगे और पढ़ाई में भी नुकसान नहीं है और सारे काम टाइम पर हो जाते हैं बिजली के कारण इसलिए हमें ख़ुशी होती है ही अब बिजली की कटौती नहीं होती यही हमारा यही मौसम के हिसाब से भी जैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में मौसम के हिसाब से परिवर्तन होता है किस प्रकार का प्रभावित होता है यह प्रभावित होता है कि जैसे अब गर्मी है तो गर्मी में तो क्या कहते हैं जैसे कूलर भी चलेंगे ए सी भी चलेंगे पंखे भी चलेंगे और गर्मी में अगर लाइट नहीं होगी बिजली नहीं होगी तो यह सब कुछ भी नहीं जलेगा इसलिए लाइट हमेशा के लिए आती है और हमें ख़ुशी मिलती है कि सब गाँव में सब शहर में पूरे देश में यानी की खासतौर से मध्य प्रदेश में लाइट की बिलकुल नहीं जाती है बहुत ज़्यादा रोज़ ही रोज़ लाइट आती है एक दिन भी लाइट का नागा नहीं होता है धन्यवाद